हमर भारतमे बहुत तरहके फिलिम चलै छै हिन्दी भोजपुरी मैथिली सब हमरा आरके फिलिम मतलब हिन्दी अच्छा लागै छै भोजपुरी अच्छा लागै छै परिवारिक फिलिम हमसभ देखै छिए गने आओर भोजपुरिओ देखै छिए परिवारिक फिलिम भोजपुरी हिन्दी सब देखै छिए सीरिअल फेर देखै छिए हमसभ आओर बहुत अच्छा लागै हइ परिवारिक फिलिम देखैमे हमसभ देखै छिए परिवारिक फिलिम देखै छिए गने अच्छा लागै हइ गने हिन्दी फिलिम देखली परिवारिक ओ भी अच्छा लागै हइ गायकमे से अथी गायकमे खेसारी लाल मनोज तिवारी ईसब ठीक छै निरहुआ ठीक हइ आओर जे देबगन आर ईसब गायकमे छै गने आओर से देखली पारिवारिक फिलिमेसब देखली गने आओर पारिवारिके फिलिम देखली हिन्दी फिलिम फेर देखली गने आओर इसब देखली गने फिलिमसब अच्छा लागै छै आओर नीक लागै छै इएहसब देखली फिलिमसब आओर